हेलौ द्रायभार नोंथां बङाइगाव रेलवे स्टेसन आव आंनि सासे लोगो दङमोन बेयो आंनियाव फैगोन बिखौ नोङो ओरैसिम लाबोनो हागोन नामा नोङो बेखौ लाबोनायाव बेसेबां बाह्रा लागोन आङो आंनि लोगोनि नाम्बारखौ नोंनि वाटसाब नाम्बारआव हरगासिनो